دنیا کی کامیابی میں ٹیکنالوجی کو تو بڑا دخل حاصل ہے بھائی تمام انڈسٹری میں اسی ٹیکنالوجی نے زندگی کو آسان اور کامیاب بنایا ہے ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے لئے جو ہماری روزمرہ سے جڑی ہوئی ضروریاتیں ٹکٹ کرنا ہوٹل کی بکنگ کرنا چیک آؤٹ کرنا بس ٹرین کا ٹائم کرنا بینکنگ کا پتہ کرنا یہاں تک کہ ہم کس روٹ پہ کتنا ٹریفک وغیرہ ہے ان سب کو ہم ٹیکنالوجی کے ذریعے ہی دیکھ پاتے اب وہ ٹیکنالوجی کون سی ہو سکتی ہیں جو جیسا کہ ہمارے موبائل میں آن لائن انٹرنیٹ پر دیکھنا ٹیلی ویژن سے ہمیں اور طرح کی سبھی طرح کی ملک کی کی جانکاریاں حاصل وغیرہ موسمیات کی وغیرہ بارے میں پتہ چلتا ہے اور دوسرے ممالک میں کیا ہو رہا ہے کتنی ترقی دستیابی وغیرہ ان سب باتوں کا ہمیں پتہ چلتا ہے